नृत्य करैके लेल हम सङ्गीतके कए टा तरीकासँ चुनै छियै जेनाकि बॉलीवुड सङ्गीतके जादा पसन्द करै छियै आओर बॉलीवुड सङ्गीतके अलावा शास्त्रीय सङ्गीतके भी नृत्य शास्त्रीय सङ्गीतके भी नृत्यपर डान्स कऽ सकै छियै हँ हमरा लागै छै कि कुछ गायकके गीत पर हमरा बहुत अऽ नृत्य करैमे बहुत पसन्द आबै छै जे अऽ जाहिमे हम ओहिपर स्वच्छन्द स्वच्छन्दतासँ नृत्य करि पाबै छै जेनाकि कुछ अऽ गायक छै जेनाकि दर्शन रावल परमीश वर्मा एन्ड पलक मुच्छल सबके सङ्गीत पर हम अऽ बहुत अच्छासँ नृत्य कऽ सकै छियै अऽ हम धीमी गति पर नृत्य तऽ नहि कऽ सकै छियै एहिपर हमरा महसूस नहि होइ छै नृत्य करैमे कुछ बढ़िआँ अच्छा नहि लागै छै एकर अलावा हम बाँकि सब नृत्यकऽ सकै छियै